मेरे रसोई घर में बहुत सारे बर्तन हैं जिनका मैं आपके सामने उल्लेख करने वाला हूँ सबसे पहले हम पीने के पानी के लिए ताँबे की गुंडी का उपयोग करते हैं क्योंकि ताँबे की गुंडी में ताँबे में कई तरह के गुण मौजूद रहते हैं जिससे पानी अधिक शुद्ध रह जाता है इसलिए अधिकतर हम ताँबे की गुंडी में ही पानी पी पीने का उपयोग करते हैं हमारे घर में रसोई घर में जो कप होते हैं वे चीनी मिट्टी के होते हैं क्योंकि जो इस्टील के कप होते हैं उनमें जो चाय होती है वह शीघ्रता से ठंडी हो जाती है इसलिए चीनी मिट्टी के कपो का उपयोग किया जाता है हमारे रसोई घर में कूकर का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है जिसमें हम चावल दाल यह सारी सामग्री इत्यादि पकाते हैं और हमारे घर में एक फ्रिज भी है जिसमें सारी सब्ज़ी भाजियों को सुरक्षित रखा जाता है एवं संग्रहित रखा जाता है एवं नल लगा है और थालियाँ हैं कुछ थालियाँ छोटी हैं जिनमें खाना खाया जाता है पोहे की प्लेटे अलग हैं चाय पीने के कप अलग हैं और पानी पीने के गिलास अलग हैं जो कि इस्टील के ग्लाँस होते हैं